ایک مسافر کے طور پر مجھے ریسٹ روم کی کافی دشواریاں پیش آئی ہے کیونکہ صاف ستھرے نہیں ہوتے تھے وہ ریسٹ روم اور جو ہے اس کا خیال بھی نہیں رکھا جاتا تھا عموماً یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ پبلک ٹرانسپورٹ جو ہوتا ہے وہاں پر ریسٹ رومس کافی دور پر ہوتے ہیں اور صاف ستھرے بھی نہیں ہوتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگ اور وہاں کے سینٹر کا بھی دونوں کا اپنا ذمہ داری اٹھا کر وہاں پر صاف ستھرائی کا کافی خیال رکھنا چاہیے تاکہ مسافرین کو تکلیف نہ ہوں